दुनिआँमे एकसँ एक व्यवसाय छै जकर जेहन रुचि होइए ओ अपन रुचिक हिसाबसँ ओ व्यवसायके पसन्द करैए जहिना कोइ शिक्षक कोइ दोकानदार कोइ कपड़ा बेचैए ताहि दुआरे दुनिआँमे एकसँ एक व्यवसाय अपना रुचिके अनुसार व्यवसाय करबाक चाही हमरा जे रुचि यए ओ शिक्षाक प्रति बच्चाके पढ़ेनाइ ओकरा जागरुक करनाइ ओकरामे संस्कार देनाइ ई जे अभी के टाइममे ई भी एक व्यवसायके रूप लऽ लेलक यए पहिने शिक्षादान कहल जाइ रहय लेकिन आइ ओ व्यवसायके पूर्ण तः रूप लऽ लेलक यए दोसर व्यवसाय अपन अपन पञ्जीके हिसाबसँ भी होइत छै जे ककरा की व्यवसाय सूट करैत छै ओहि हिसाबसँ अपन व्यवसाय करैत छथिन व्यवसाय कई तरहके छै जकरा हम शिक्षा भी एक तरहके व्यवसाय छी जे हम पहिने कहलहुँ उएह अखनियो कहैत छी सभसँ बढ़िआँ शिक्षा आओर चिकित्सा एकरासँ बढ़िके व्यवसाय अभीके युगमे कोनो नहि छै तेँ द्वारे अपन अपन हिसाबसँ व्यवसाय करबाक लेल प्रत्येक आदमी प्रयास करैत छथिन किछु सफल किछु असफल लोग एक व्यवसाय छोड़ि कऽ दोसर व्यवसायमे भी काम करबाक लेल जागरूक होइत छथिन तेँ द्वारे हम अपन व्यवसायक रूपमे अपन बच्चाकेँ शिक्षा के ही रखलहुँ यए ओकरो प्रति लागल रहैत छी शिक्षा अपन बच्चाके शिक्षा समाजक बच्चाके शिक्षा ई भी एक व्यवसाय यए ई व्यवसायसे बढ़िके दुनिआँमे कोनो व्यवसाय नहि अइ तेँ द्वारे व्यक्तिकेँ कोई भी व्यवसाय हुए केहनो व्यवसाय हुए ओकरामे मोन लगाके हँ ओकरा प्रति अहाँके शुरूमे कनी जानकारी भी रहैक चाही हम कोन व्यवसाय कऽ रहल छी एकरामे कीसभ छै की नहि छै तेँ द्वारे ओ हिसाबसँ काम करू तखन अहाँ व्यवसायमे अहाँ आगू जेबै